ते गल्ल सनां में अपने डांस दी ते मिकी ते बड़ा शोक हा डांस करने दा ते में अपने स्कूल बड़ा जैदा डांस करदी होंदी हर इक फंक्शन बेच्च में डांस करना ते मिगी सारें आखना की तुस बड़ा शैल डांस करदे तुस एह् थुआढ़े एक्सप्रैशन बड़े अच्छे न तुस मूव्स बड़े अच्छे करदियां ते मिकी बी बड़ा अच्छा लगदा ही फ्ही में निक्की होंदी गै डांस करदी ही ते ते इ'यां इ'यां करियै मी अपने स्कूल दी मतलब सारें शा बड्डी ओह् बनी गेई बड्डी क्लास बिच आई ते फ्ही में मतलब जेह्ड़े सारे निक्के बच्चे होंदे हे निक्की कलासें दे बच्चे होंदे हे ते उ'नें गी बी डांस कराना होंदा हा ते मैडमां मिगी आखदियां गै तुस बड़ा शैल डांस करदियां ते तुस उ'नें बच्चें गी सखाओ डांस ते में आखेआ ठीक ऐ चलो में सखाई लैन्नी आं डांस ते मिकी उत्थै इक बारी थ्होई ही कि में बी इक शिक्षक बनां जि'यां बच्चें गी डांस सखां ते में गेई उद्धर में सखाया डांस बच्चें गी ते बच्चे बी बड़े टैलेंटेड हे उ'नें बी बड़ा अच्छा डांस कीता में उ'नें गी और मिगी उ'नें गी सखांदे सखांदे मतलब मिगी आपे बी बड़ा किश सिक्खने गी मिलेआ मतलब जेह्ड़ी चीजां मिकी नेईं ही स्हेई हियां में मिकी ते निक्के होंदे कुसै सखाया नेईं हा डांस में आपूं गै नचदी होंदी ही ते जेल्लै में उ'नें बच्चें गी सखाया ते जेह्ड़े जि'यां जि'यां में उ'नें गी सखा दी ही फ्ही मिकी बी उआं लग्गेआ कि हां मिकी बी कुसै सखाए दा होंदा ते में एह्दे कशा बी शैल करी सकदी ही ते चलो कोई गल्ल नेईं लेकिन में उ'नें बच्चें गी सखाया ते उ'नें गी बड़ा शैल लग्गेया ते मिकी बी उं'दे कन्ने रेही रेहियै बड़ा ही मतलब बड़ा अच्छा लग्गेआ मतलब मिगी इ'यां गल्लबात करने दा तरीका होंदा बच्चें गी कि'यां सखांदे निक्के बच्चें गी कि'यां हैंडल करदे निक्के बच्चें गी कियां ओह् करदे मतलब बड़ा गै शैल एक्सपीरियंस होएआ बड़ा गै शैल अनुभव कीता में उत्थै बी ते इ'यै मतलब अ'ऊं उ'नें गी डांस सखांदी ही ते ओह् बी डांस सिखदे ते उ'नें बी अग्गें जाइयै मतलब बड़ा अच्छा कीता परफारमेंस कीती बड़ा अच्छा डांस कीता उ'नें बी उ'ऐ जाइयै ते उ'नें गी बी उ'नें पुच्छेआ कि तुसें गी कुन्नै सखाया ते असें गी एह् आह्ली दीदी ने सखाया ते सारें मिगी ओह् कीता प्रशंसा कीती मेरी ते मिगी बड़ा के शैल लग्गेआ ते मिकी ओह् आपरच्यूनिटी थ्होई ही पैह्ली बारी कुसै गी डांस सखाने दी ते में सखाया ते मिकी आपूं बी ओह्दे बिच्चा बड़ा किश सिक्खने गी थ्होएआ ते जि'नें मेरे कशा सिक्खेआ उ'नें गी बी मिकी मेद ऐ शैल के लग्गेआ होना मेरे कशा सिक्खियै ते इ'यै आखना चाह्न्नी कि जेल्लै धोड़ी तुस मतलब में फ्ही मिगी इ'यां लग्गेआ कि मिगी आपूं बी सिक्खना चाहिदा अगर में आपूं बी सिक्खे दा होंदा मतलब अगर में आपूं बी सिक्खे दा बी होंदा ते में उ'नें गी होर शैल सखाई सकदी ही जि'यां कि अगर तुस आपूं नी पढ़े दे होगे ते तुसें अग्गे बच्चें गी केह् सखान्ना पैह्लें मतलब इ'यै गल्ल ऐ कि तुसें गी आपूं पैहले शैल सिक्खना चाहिदा फ्ही गै तुस अग्गें इक शैल शिक्षक बनी सकदे ओ अगर तुसें गी आपूं के किश निं औंदा होगा ते तुस अपने अगलें गी बी कक्ख निं सखाई सकदे ते अ'ऊं इ'यै आखनी पैह्लें तुस आपूं सिक्खो शैल करियै फ्ही तुस दूएं गी सखाओ ते फ्ही